जेह्ड़ियां ग्राएं च जनानियां होंदियां न अजकल ओह् अजकल केह् करदियां ओह् मिलियै दस्स जां बीह् दस्स पंदरां बीह् जां जिन्नियां बी जनानियां अजकल कट्ठे बीह् बीह् रपेऽ लाओ तुस भामें पंजाह् पंजाह् रपेऽ लाओ ओह् कट्ठे करदियां न जेह्दे च ओह् पैसे कट्ठे करदियां हर म्हीनै जि'यां दस्स तरीक इक्क टैम रक्खे दा होंदा ओह्दे च उ'नें बीह् बीह् रपेऽ कट्ठे करने ते ओह्दे च बी जनानियां जि'यां चार सौ रपेआ किट्ठा होई जंदा म्हीने दा ओह्दे बाद च हर म्हीनै उ'नें ओह् पैसे कट्ठे करियै कोई बी उं'दे बीहें जनानियें बिच कुसै इक्क जनानियें गी पैसें दी लोड़ पौंदी ऐ ते ओह् केह् करदे के ओह् सारे पैसे चुक्कियै उसी दिंदे न देने कन्नै केह् होंदा के ओह्दे घरै दी कोई बी परेशानी कोई बी उ'नेंगी परेशानी होग ओह् उसी हल्ल करी लैंदियां न क्योंकि ओह् पैसे कुसै दे घर कुसै दे कुड़ियै जागतै दा ब्याह् होंदा जियां ओह्दे च बी ओह् कम्म करी सकदे न तां करियै एह् ओह्दा ओह् आपें गै इक्क उं'दे च जनानी जेह्ड़ी जादै सारें कोला बड्डी स्यानी बनाई गेदी होंदी ऐ ओह् इस पैसे दा दिखदी ऐ होर संभालदी ऐ